अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए हम गाते समय अपने शरीर की कई मुद्राओं का प्रयोग करते हैं क्योंकि जब हम एक ही मुद्रा में गाना गाएंगे तो वह एक कविता जैसी लगेगी इस लिए हम उस पर अपने शरीर आँखों चेहरे को हिलाने डुलाने का काम करते हैं जैसा उस में शब्द आता है उस हिसाब से हम अपने शरीर की बातों को दर्शाते हैं इसके अलावा अपने गाने के अभ्यास को अच्छा बनाने के लिए हम गर्म पानी और शहद का इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा हम काली मिर्च को चबाने का भी इस्तेमाल करते हैं इस से गला साफ़ और सुरीला रहता है और हम ठंडा या मसालेदार खाना भी कम खाते हैं जिस से हमारा जो अभ्यास है वो अच्छा हो और आवाज़ अच्छी आए